जेना दू बिघा खेती हम करैत छियै दू बिघामे दश कट्ठा से मकै लगबैत छियै दू दू कट्ठा जेना आलू लगबैत छियै आ बारह तेरह कट्ठा पन्द्रहिए कट्ठामे मानिके चलहो गहुँम बुनैत छियै इहए सब खेती हम बुढ़ा जबानी से लएके बुढ़ारी तालुक इहए सब खेती करैमे केनाहु रोजगार अपन करैत छियै इहएसब कमबै करैट छियै इहएसँ खानापीना खाइत छियै मालिक लोगको पैसा जे लै छियै ओकर इहए बेचके पैसा दै छियै एगो गाय एगो बाछी हम रखने छी बसैकऽ उपाइ नहि चारि पुस्त पाँच पुस्त मालिकाना जमीनमे बसल छियै ओ सब कखनो कहलका उखड़ि गेलो जा कखनो कहलका काम धन्धा रैअती पहिने रहै कि श्राद्ध बिआहमे काम करै रहियै दू रोज चारि रोज आब हर बखत सब काम से जो फलना पकड़ लाउ फलना कऽ पकड़ने आउ इहए सब खेतीबाड़ीमे रैयततानामे बेगारी खटबाबैत छै हमे लोग तब गरीब खाने पीने सहए बसने सहए कपड़े लत्तेसे खेत है आपको जे कहना है से कहे